हैलो हाँ जी बोलिए किस सेक्शन में आपका लड़का टेन्थ बी में है जी बोलिए क्या समस्या आ रही है आपको नहीं नहीं छुट्टी छुट्टी आपको नहीं मिल सकता है क्योंकि पढाई चल रहा है टेन्थ में आपका लड़का आपका लड़का पढ़ने में भी कमजोर है उसको छुट्टी नहीं मिल सकता है नहीं नहीं छुट्टी नहीं मिल सकता है आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिलाते है आपका लड़का कमजोर है आपका लड़का को हिन्दी भी पढ़नी नहीं आता है नहीं एक दिन का भी छुट्टी नहीं मिल पाएगा उसको पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए उसको दिलाइए वो पढ़ाता वो पढ़ता है कि नहीं घर पे नहीं तो ऐसे कैसे उसको बोलते हैं पढ़ने के लिए उसको होमवर्क रोज मिलता है उसको समझाया जाता है पढ़ाई लिखाई करता नहीं है वैसे आपका लड़का बहुत बदमाश है पढ़ता लिखता नहीं है लड़ाई झगड़ा करते रहता है यहाँ पे नहीं तो कितने देखूँ मैं समझाता हूँ उसको मारते पीटते रहता हूँ छुट्टी नहीं मिल पाएगा सर में बता रहा हूँ छुट्टी का बहुत प्रॉबलम हो जाएगा उसका अगले वीक अगले वीक एफ ए वन का पेपर है हाँ एक्स्ट्रा क्लास चलाया जा रहा है आपका लड़का एक्स्ट्रा क्लास जॉइन ही नहीं करता है ये तो आप ही लोग उसपे ध्यान नहीं देते है ना फोन वोन दिला देते है उसको नहीं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया ही करिए अच्छा ठीक ठीक